हैल्लो हां जी नमस्ते कु'न बोला दा ओह् अच्छा अच्छा केह् गल्ल होई कि'यां अच्छा अच्छा ते परहेज़ परहूज़ करो थोह्ड़ा ते इक कम्म करो घर कोई टैवलट बगैरा पेदी ऐ पैरासिटामोल जां डोलो बगैरा इक कम्म करो थोह्ड़ा मतलब गर्म पानी दे गरारे बगैरा करो ते ओह्दे बिच्च दोआई पाओ ते थोह्ड़ा पियो ते कंबल कुंबल लेइयै सेई जाओ जे नेईं फर्क लगदा ते कल नेईं जे परसों आइयै मेरे कोला दा अपोइन्टमैंट लेई लैएओ क्योंकि कल शायद में बेह्ला नेईं आं परसों में फ्री होना परसों मेरे कोल आइयै अपोइन्टमैंट लेई लैएयो ते में चैक्क करी लैगा तुआनूं ते बाकी देहीं बगैरा देहीं बगैरा नेईं खाओ तली दियां चीजां चुजां बगैरा नेईं खाओ ठीक ऐ बाकी मौसम चेंज होआ दा सारें गी अवा दे परहेज़ रक्खो ठीक ऐ हां